खेत जोतेलहुॅं जोता उता कऽ खेत तैयारी केलहुॅं बकरीके भेनाड़ी गोबर आर पटेलहुॅं पटा कऽ तब खद्धा खुनेलहुॅं खद्धा खुनाकऽ रखलहुॅं तऽ मार्केट से गाछ खरीद कऽ अनलहुॅं गाछ खरीद कऽ तऽ ओकरा गाछके रोपलहुॅं लगेलहुॅं पानि पटेलहुॅं पानि तानि पटा कऽ आब तब ओकरा फट्ठीके घेरेलहुॅं घेराकऽ जे जानवर तानवर एहिके गाछके नहि खाएके चाही ओहए हिसाब से से अहूँ एनाही लगेबै गाछ कीनिकऽ अनबै अहूँ लगेबै रोपबै ओकर देखरेख करबै जे जानबर तानबर गाछके क्षति नहि करए खाए नहि बिशेष बिकास हो से बढ़ल जाए आ ओ गाछके से कोइ खाए नहि आ कीनिके आनए गाछ आ ओहए लगबए आ ओहिजे छै बिकास करए खेतके जोता कोड़ा कए रहए ओहिमे खेतके जोता कोड़ा कऽ ओहिमे भेनाड़ी गोबर पटा कऽ खद्धा खुना कऽ ओकरा ओहिमे पानि पटाकऽ हाल जनमबा कऽ गाछ पौधा सरकारी कीनिकऽ आनै हइ कीनिकऽ ओहिमे लगबे फट्ठी से घेरे घेर कऽ ओहिमे नहि माल जाल नहि ओहिमे क्षति करए ओहिसे ओहि विकास ओहि से होतै तऽ अहूँके हुए तऽ अहूँ कीनिकऽ लऽ आबू गाछ जोता कोड़ाकऽ अहूँ गाछ लाबु सरकारी पौधा आनिकऽ लगाबु ओइसे आ मालजाल कोइ छति नै करए फट्ठी लऽ के घेर दिअए